हैल्लो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम परशोतम कुमार में कटरै डिस्ट्रिक रियासी च रोह्ने आह्ला बंदा ते दिक्खो साढ़े देस बिच बनदियां न कोई इक दो त्रै प्रकार दियां साढ़े इत्त कटरै बिच बनदी इक देसी कश्मीरी चा बनदी इक निम्बू कावा बनदा ते चौथी बनदी ऐ लिफ्टन चाह् ते सब तों ज्यादा जेह्ड़ी ऐ अस अस लोक पसंद ह्करदे उ'आं देसी चाह् देसी चाह् बनाने आस्तै देसी चा इत्थां साढ़े लोकल खेतें बिच्चा बी निकलदी ऐ ते कन्नै कन्नै असें ई हट्टिया बी थ्होई जन्दी ऐ इस चाई दे असें बड़े बड़े फायदे न इस चा दा असें नुक्सान कोई नि इक ते अस नमकीन बीन शुगर दा असें कोई टैंशन नि ऐ शुगर जेह्ड़ी लोक शुगर होआ दी अज्जकल ते एह् ते सब तो बड्डी बजह ऐ की शुगर जेह्ड़ी चाही च मिट्ठा ज्यादा खाना होऐ ते शुगर होई जंदी साढ़े घर कोई रिश्तेदार औंदे न जां बड्डे बड्डे मैह्मान औंदे न ते अस नमकीन चाह् बड़ी पसंद करदे न देसी चाह् जेह्ड़ी नमकीन बड़ी शैल होंदी ऐ दुए नंबर जेह्ड़ी कश्मीरी चाह् ऐ एह् बी अपने नमकीन ज्यादा पसंद करदे न कश्मीरी बी जेह्ड़े कश्मीरियें न ते एह् बी नमकीन चा बड़ी पसंद करदे ते अस बी बड़ी पसंद करदे न कश्मीरी चा दुए नंबर जेह्ड़ी त्रिये नंबर औंदी ऐ अपनी नमकीन चाह् औंदी ऐ नि जेह्ड़ी निम्बू आखदे जिसी निम्बू कावा आखदे निम्बू कावे दे असें ई बड़े फायदे न निम्बू कावा पीना होऐ ते ते बंदा इयां अपने पर्सनल आस्तै बनाई सकदा पर ओ सबतो बैस्ट ऐ केईं साढ़ी बमारियां जेह्ड़ी साढ़े शरीर च बकांदियां न साढ़ी जेह्ड़ी केईं बमारियां न ओ साढ़े सरीर चो नस्सी जन्दियां न निम्बू कावा पीने कन्नै सवेरे सवेरे पीने कन्नै बलगम नि बनदा गैस नि बनदी ते चौथी जेह्ड़ी चा साढ़े इत्थै हां बनदी ऐ दुकानें उप्पर हर जगह बनदी ऐ लिफ्टन चाह् आखदे जिसी पत्ती चाह् पत्ती चा हां बिकदी ऐ पर उसदे स्हानू नुक्सान बड़े ज्यादा हैन इस्सै करी लोक बड़े घट्ट पींदे न सवेरे सवेरे दुकान पर लोक जाइयै चाह् पींदे न साढ़े लोक जेह्ड़े हैन घर ही अपने निम्बू कावा पींदे न निम्बू कावा दे बड़े फायदे न असें कश्मीरी चा जेह्ड़ी ऐ अस पीने न एह्दे असें फायदे गै फायदे होंदे ते अस लोक बड़े सारे साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग हे होने आह्ले पीढ़ियां दादे पढ़दादे साढ़े मां प्यो एह् असें इयै गल्ल सखांदे कि तूं देसी चाह् पियो साढ़े खेतें बिच ते होंदी होंदी ऐ पर एह् अज्जकल दुकानें पर बी असें थ्होई जंदी अगर अस खेती नेईं कर सकदे ना तां स्हानूं दुकाने पर बी थ्होई जंदी ऐ और है वि बड़ी सस्ती दुए नंबर पर ते नुक्सान कोई नि ऐ स्हानूं असां लिफ्टन चाह् बड़ी घट्ट पीन्ने न इक्को टैम चा पीन्नी होन्नी होंदी अपने सवेरे ओह् बी नमकीन चाह् अपने मूड फ्रैश करियै अपने कम्म ते ध्याड़ी लाने ईजाना उठी ओह्दा नुक्सान कोई नि होंदा स्हानूं ते शाम्मी आइयै अपने निम्बू कावा बनाया ते गैस गुस अपने खत्म होई जंदी गैस खत्म होंदी ऐ ओह् कोई बमारी नि लगदी ऐ असें निम्बू कावा कन्नै कोई असें डिफैक्ट नि होंदा ते जेह्ड़ी कश्मीरी चाह् ते कश्मीरी विच साढ़ी कश्मीरी बी इत्थां जेह्ड़े लोक ते नमकीन चा बड़ी पसंद करदे एह्दे कन्नै ते इक ते लत्तें जोर बड़ा होंदा ताकत बद्ध दी शुगर दी कोई प्राब्लम नि बनदी असें असें छोड़ो कश्मीरी लोकें ई कदे जाइयै पुच्छो ना की जेह्ड़ी कश्मीरी चा ते एह्दे मिट्ठा पाइयै बनाओ मिट्ठा मतलंब जिसी अस शुगर जां चीनी आखदे न ओह् कदें एह् चाही पसंद नि करदे न उंदे घर जेह्ड़े क कस्टमर जां छोड़ो रिश्तेदार बी औंदे ने ओह् कदे मिट्ठा पाइयै मिट्ठा मतलब शुगर चीनी पाइयै कदे चा नि पींदे नमकीन चा पसंद करदे उंदे रिश्तेदार जेह्ड़े औंदे न ओह् बी हां एह् ही पसंद करदे ऐं नमकीन चाय कश्मीरी चाय ते उंदे घर जिल्लै सवेरे चा बन दी ना तो शाम तक चलदी ओ ते साढ़े बी इय्यै ऐ जेह्ड़ी सवेरे चाय बन बनांदियां न ते ओह् शाम तक चलदी ऐ रिश्तेदार औंदा कोई औंदा ऐ ते शाम तक ओ चाह् चलदी ऐ साढ़े मेन रीजन एह् ऐ के देसी चा जेह्ड़ी साढ़े इत्थै साढ़े इत्थे कम से कम चार प्रकार दी चाय चलदियां न देसी कश्मीरी निम्बू कावा लिफ्टन ते चलो हर ही जगह चलदी ऐ हर ही जगह पूरे के पूरे देश बिच चलदी ऐ पर उस दा स्हानू नुक्सान बड़ा ऐ दस्सें मिंटे च दस मिंटें तक ओह् चाह् रेही जा ते ओह् खराब होई जंदी हांजी